हाँ हमारे परिवार में ऐसे बहुत से व्यंजन है जो हम ही बनाते हैं जैसे पहले मेरी दादी बनाती थी नानी बनाती थी और वो चीज़ें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं जैसे मेरी दादी एक विशेष हम दाल बाटी चूरमा बनाते थे और एक है न बाजी का खींच कूट के बनाते थे ये चीज़ें जो है ना मतलब हम दाल बाटी तो वैसे सब जगह बनती है लेकिन हमारे घर में एक है ना दही की एक चटनी बनाई जाती है मसाले वाली इसमें सब मसाले डाले जाते हैं तो हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम दाल बाटी तो मिल जाते है लेकिन वो वाली चटनी नहीं मिलती जो हम डेली बनाते हैं हमारे घर पर और हम खाते हैं और मेरी नानी जी की बात करें तो वो सर्दियों में जो संधानी के लड्डू है वो एक विशेष तरीके से बनाते थे जो आजकल के टाइम में मतलब दूसरी जगह नहीं बनते तो यह हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी चीज़ें चलती आ रही है जो मतलब दादा परदादाओं कि और हम भी उसे फॉलो करते अच्छे से तो यह व्यंजन बनाने का अलग तरीका है हमारे परिवार में